جی بالکل ہندوستانی تاریخ میں بہت سارے مشہور بادشاہوں کی کہانیاں ہیں جن میں سے کچھ نہایت قدیم ہیں اور ان کے بارے میں اسکول یا بچپن سے سنا ہے ان میں سے ایک بادشاہ بابر ہیں جو مغلیہ سلسلے کے بانی اور ابتدائی بادشاہ تھے انہوں نے پندرھویں صدی میں ہندوستان پر قبضہ کیا اور دہلی سلطنت کو ختم کر دیا ایک دیگر مشہور بادشاہ اکبر بھی ہیں جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بقا کو مضبوط کیا اور اپنی حکومت کے دوران فنون اور ثقافت کو بہت ترجیح دیا ان کا دور ہندوستانی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ ہے جس میں ادب فن اور تجارت کی بہترین دور آیا ان بادشاہوں کی کہانیاں اور ان کے دور کی ثقافت ہندوستانی تاریخ کی معرکہ نقشی ہیں جو ہمیں اس دور کی ماہیت اور ترقیات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں